हिकु हज़ार हिकु ॾह हज़ार हिकु सौ यारहां चारि लख एकवीअ हज़ार चारि लख पंजाहु हज़ार सत लख यारहां हज़ार